मैं अपने खेत पर सुबह आठ बजे जाकर रात के दस बजे वापस आता हूँ मैं अपने सुबह से जागता हूँ जैसे खेत के लिए निकलता हूँ तो अपने साथ घर से बहुत सारी भैंसें बहुत सारी बकरियाँ तथा चार बैलों को लेकर निकलता हूँ मेरा जो खेत है मेरे घर से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मैं अपने खेत में पहुँचकर अपने बैलों को बांध देता हूँ फिर उन्हें भूसा देता हूँ तथा बकरियों को छोड़ देता हूँ बकरियाँ चरने चले जाती हैं जंगलों में तथा बाकी जानवरों को खूंटे में बांधकर रखता हूँ जिससे कि वह कहीं जा ना सके और अनाज का नुकसान ना करे किसी और के खेत में जाकर अनाज ना खाए इसलिए मैंने बांध कर रखता हूँ मैं सुबह फिर अपने दो बैलों को लेकर अपने हल जोतता रहता हूँ और फिर दोपहर में मैं बहुत अधिक सिर पर धूप आने तक मैं अपना काम पूरा करता रहता हूँ फिर मैं बारह के बजने के आस पास दोपहर का भोजन करके थोड़े देर आराम करता हूँ फिर उसके बाद मैं फिर से जागता हूँ पर फिर से मैं अपने हल जोतने लगता हूँ फिर जैसे ही शाम होता है मैं बकरियों को लेने जाता हूँ जंगल फिर बकरियों को लेकर आने के बाद फिर जानवरों को लेकर सभी को मैं अपने वापस घर चला जाता हूँ मैं सभी हमारा जो भारत देश एक किसान खेती करने वाला देश है इसमें दिनभर मेहनत करने पर व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है हे जिससे कि वो बहुत अधिक मेहनती हो जाता है इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पल रहे हैं गन्दा खून जिससे कि पसीने के रूप में वह बीमारी सब बाहर आ जाता है यह बीमा पसीने के बाहर आ जाने से जो किसान होता है वह कभी बीमार नहीं होता है मैं आज तक कभी बीमार नहीं हुआ क्योंकि मैं दिनभर हल जोतता हूँ जिससे कि मेरे शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं तो वह पसीने के रूप में बाहर आ जाता है जिससे कि मैं बहुत कम मात्रा में बीमार होता हूँ इससे खेती करते से मुझे बहोत सारे फ़ायदे हैं जैसे कि मुझे अनाज मिल जाता है तो मैं थोड़ी मात्रा में पैसे आ जाते है सब्ज़ी भाजी लगाता हूँ तो मुझे बहुत सारी सब्ज़ियाँ नहीं खरीदनी पड़ती हैं बल्कि मैं अपने खेतों से ही अपना गुज़ारा कर लेता हूँ और मुझे खेत से बहुत ज़्यादा लगाव है